हेलो हँ कहिऔ हँ कहिऔ हँ प्रणाम प्रणाम कहिऔ ओ किताब लेने छलियै हँ कते दिनके एहिमे देने छलियै हँ तैयो पन्द्रह दिनसँ बेसी भऽ गेलै तखन तऽ ओकर जे छै कॉलेजके सिस्टम ताहिमे अहाँकेँ तऽ फाइन लागत आ ओ फाइन अहाँकेँ चलानके माध्यमसँ हमरा सबके जमा करऽ पड़ैत छै तऽ कोन कोन किताब लेने छलियै अहाँ कयटा किताब लेने छलियै दूटा कते दिन बेसी भेलै पन्द्रह दिनसँ ओ तऽ पच्चीस तीस दिन भऽ गेलै तखन तऽ बीचमे दू तीन दिन बन्द छै कॉलेज तकर बाद एगो लगभग महीना दिन भइए जेतै तऽ अहाँ कहिया तक चाहैत छियै फेर जमा करै लऽ एकरा यौ ओ काज तऽ ओहिना भऽ जैते लेकिन एहिमे प्रोसिड्यूर छै तऽ फाइनके जे छै नियम तऽ ओहिके लेल अहाँ आवेदन देबै जे हमरा किताब लेलियै आओर ओहिमे तबियत खराब भऽ गेल या फेर कोनो वजह से हम गाँवमे नहि छलहुँ हँ ताहि दुआरे हमरा लेट भऽ गेल तऽ फेर समय अयलाके बाद ओकर जमा हेतै तब ओहिमे हम प्रिन्सिपल साहबके देबनि जँ ओ ग्रान्ट कऽ देता जे नहि ई गरीब तबकाके विद्यार्थी छथिन हिनका छूट दऽ दिऔ तऽ तखन तऽ माफो भऽ सकैया नहि तऽ प्रिन्सिपल साहब जे अगर ओकरा ग्राण्ट नहि केलथि तऽ ओ फाइन छै प्रोसीड्यूर फाइन लगेके तऽ अहाँ आवेदन लिख सकैत छी ने हँ तऽ आबेदन ओकरा लिखू प्रिन्सिपल साहबके नाम से लिखबनि प्रिन्सिपल साहबके नाम से लिखबनि द्वारा ओहिमे दऽ देबै जे पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारामे देबै आओर आ वेदन हुनके नाम से लिखबनि आ ओहि हिसाबसँ अहाँ हँ हँ हँ लिख देबै आ तकर बाद ओ लऽ के आयब कॉलेज पर आवेदनके अग्रसारित कराके हम चाहबै जे अहाँकेँ टका नहि लागत भऽ जायत तकर बाद अहाँ फेर दोसर किताब लिअ चाहैत छी तऽ लऽ सकैत छी बुझलियै ने हँ ई किताब जमा कऽ देबै आ फेर लऽ लेब आ कोशिश राखब जे पन्द्रह दिनके अंदरेमे हँ किताबक जमा कऽ दियै आ फेर लऽ ली दोबारा ताहि से की हेतै फाइन बला जे समस्या ओ नहि होयत की ठीक छै तऽ हँ सोम दिन आउ हँ हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ ठीक प्रणाम प्रणाम हँ प्रणाम